اگر مجھے تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملے کہ ہندوستان میں کون کون سی چیزیں ہیں تو میں زیادہ تر ہسٹوریکل پلیس جو ہیں جیسے تاج محل ہے جیسے لال قلعہ ہے ان سب چیزوں کو زیادہ قطب مینار ہے جیسے جیسے چار مینار ہے حیدرآباد میں ان چیزوں کی زیادہ تر تصویر دکھانا پسند کروں گی کیونکہ مغلوں نے ان چیزوں کو ایسے بنایا ہے ان جگہوں کو ایسا بنایا ہے کہ بالکل لاجواب ہیں کہیں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے ان چیزوں کی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی اور اتنی بڑھیا چیزیں ہیں یہ سب بنا دی ہیں مغلوں نے یادگار چیزیں ہیں جہاں لوگ اتنے اتنے ٹورسٹ آتے ہیں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں یہاں آکے ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو میں ان انہیں سب چیزوں کی تصویر شیئر کرنا چاہوں گی یہ بہت اچھی جگہ ہیں جیسے قطب مینار ہے جیسے لال قلعہ ہے اور جیسے جیسے تاج محل ہے اور جیسے حیدرآباد کا چار مینار ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سارے ہسٹوریکل پلیس ہیں جیسے جیسے ہوا محل ہے جیسے کیا کہہ جیسے ہوا محل ہے بہت اچّھا ہے وہاں